हमसभ हिन्दु धर्ममे छी हमसभ अहाँके की कहै छै पूजा पाठ जेना ब्राम्हण करै छै ओहिना हमहुँ सभ करै छी बढ़िआसँ पूजा पाठ करै छी तऽ एतय सॅं लए कऽ तारामाइ तक घर से लए कऽ एतय सॅं लए कऽ अहाँके सिंहगेश्वर तक जाइ छी पूजा पाठ करै लए हमरा आरके नेम टेमसँ सभटा पाबनि तिहार जते होइ छै सभटा करै छियै हिन्दु धर्मकेँ तऽ बुझिते छियै अङ्गना घर निप पोतिकेँ नहा सोना कऽ फुल पत्ती तोड़ि कऽ एकदम नेम निष्ठासँ पूजा पाठ करै छियै ता तक नहि नीक लागै चाही जा नहि पूजा करै छियै ता नहि नीक लागै छै ओ जे हम सभ पूजे पाठमे बेसी रहै छियै एहिमे जातिके नहि छै एहिमे जे करै छै पूजा पाठ ओ चेष्टाकेँ छै जे केँ केना करै छै पूजा हमसभ सभ कोइ करै छी ब्राम्हणे जकाँ पूजा पाठ अङ्गना घर बर्तन वासन साफ सुथड़ा जेना रहै छै सभसँ हमरा आरके हिन्दु जकाँ रहै छी एकदम बढ़िऑं साफ सुथड़ा जेना पूजा पाठमे कखनो नहि हटै छी हरसदि करै छी सभ चीज कोनो नहि सभ महिनामे पाबनि तिहार जते आबैए पाबनिओ करै छी